असांजो जीवन पूरी तरह बिजली ते निर्भर आहे पहिरियों त बिजली हूंदी ई न हुई पर हाणे हर हिकु माण्हू बिजली ते निर्भर आहे जीअं की हाणे पाण मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप वापरियूं था हुन खे बि चार्ज करिणो पवंदो आहे बल्बनि बिना त ऊंधे थी वेंदी आहे माइयूं रोटी कीअं कनि कमु कुझु कमु बि न करे सघंदा आहियूं हाणे त कपिड़ा धोइण जा बि साधन थी विया आहिनि ऐं बासण धोइण जा बि साधन थी विया आहिनि से बिजली सां ई हलनि था सो बिजली बिना त जीवन ॾाढो ॾुखियो लॻंदो आहे पाण ॿार खां वठी ॿुढनि ताईं सभु बिजली ते निर्भर आहियूं अगरि बिजली बिना जो जीवन सोचियूं त कंप्यूटर खां वठी मोबाइल न हलनि हाणे त सिज खां बि बिजली ठही थी सघे सभु पंहिंजे खुड ते टैक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करे सिझ मां बि बिजली उत्पन करे सघनि था ऐं हाणे त माण्हू इनवेटर बि लॻाइनि था घर में छो त बिजली हली वेंदी आहे त इनवेटर जो इस्तेमाल सां बि बिजली न हूंदी आहे त बि लाइट पंखा हलंदा आहिनि अॼु माण्हू एसी ऐं पंखनि जा एॾा आदी थी विया आहिनि उहे हिकु मिंट बि रही नथा सघनि था इनवेटर जो इस्तेमाल करे पाण पंखो बि हलाए था सघूं बल्ब बि हलाए था सघूं ऐं पंहिंजी जीवन खे सहुलो ॿणाए था सघूं